की की काम रहै जे मुजफ्फरपुर अएली हँ दिल्लीमे रहै छिए अच्छा तऽ मुजफ्फरपुर घुमै आएल छिए कोन काम रहै काम रहै कोनो की काम केहन शहर लागल मुजफ्फरपुर देखू जानबे करै छिए अहाँ मुजफ्फरपुरमे मतलब यहाँके महान कवि रहल छथिन जे यहाँके जे लीची हइ बहुत फेमस हइ पूरा मतलब भारतमे यहाँके लीची जे हइ से फेमस हइ बुझलिए यहाँ मन्दिर हइ गरीब स्थान मन्दिर हइ यहाँ बहुत घूमैवला जगह हइ पार्क हइ यहाँ जुब्बा साहनी पार्क हइ यहाँ हँ रोडके स्थिति तऽ अब बहुत अच्छा हइ पहिले पहिलो कभी आएल छिए यहाँ मुजफ्फरपुर हँ अच्छा पहिले बहुत बेकार जे बारिश जे हुअल तऽ रोडपर चलै लायक नहि रहै मतलब एकदम गड्ढा रहै पहिले आओर पानी भरल रहै बड़ा लोकसब गिर जाएत रहै बहुत लोकसब मतलब गिर पड़िके हाथ पाएर तोड़ि लै अब जे हइ से रोडसब बनि गेलै हइ बहुत अच्छा तरहसँ बनि गेलै हँ आओर अच्छा मतलब ठीक हइ अब रोडके कन्डीशन बहुत अच्छा हइ जइसे अहाँके दिल्ली उल्लीमे हइ रोड बनल हइ वइसे ही बनल हइ हँ हँ बिजली भी एकदम हरदम रहै छै आओर इएह हइ आओर बिजली मीटर भी सबके लगि गेल हइ आओर स्मार्ट मीटर जइसेकि अहाँ सबके दिल्लीमे होएत जे स्मार्ट मीटर होएत जे रिचार्जसँ चलै छै ओहो यहाँ लगि गेलै हँ मुजफ्फरपुरमे आओर बिजली जे हइ हरदम हरदम रहत कभी कभार जे हइ दिनमे कभी कखनिओ कटि गेल बुझलिए हँ शिक्षा तऽ अच्छा यहाँ जे हइ शिक्षा मुजफ्फरपुरमे अच्छा एकदम अच्छा हइ अब शिक्षा बेबस्था समझलिए शिक्षामे तऽ बहुत सुधार होलै हइ